میں اپنی گلوکاری کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میں جو گانا گانے جا رہا ہوں اس کے اندر کس طرح کے الفاظ ہیں اور کوئی ایسا لفظ یا جملہ یا مصرع تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی انسان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے یا اسے دکھ ہو اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میری گلوکاری میں میرے منتخب کیے ہوئے گانے کی تشریح کیسی ہے اس کا معاشرہ کو کیا پیغام مل رہا ہے اس طرح سے میں اپنی گلوکاری میں حرکیات الفاظ اور تشریح کو شامل کرتا ہوں